मैंने अधिकतर छपी हुई किताबें ही पढ़ना पसंद किया है और मैं इन छपी हुई किताबें ही पढ़ती हूँ क्योंकि छपी हुई किताबों को जब हम हाथ में पकड़ते हैं और पढ़ते हैं तो हमें बहुत अपनापन और आत्मीयता जैसी महसूस होती है इलेक्ट्रॉनिक रूप से न तो मैंने कोई किताब कभी पढ़ी हैं और न मेरी कोई रुचि है हाँ अपने बच्चों को मैंने ऑडिओ बुक्स के बारे में पढ़ते और सुनते देखा है लेकिन मुझे उसमें न तो कोई संज्ञान मे कोई ऑडिओ बुक्स की किताब आई है और न मैंने कभी पढ़ी है